ہیلو السّلام علیکم جی آپ گوشت کی دکان سے بول رہے ہیں جی اصغر سلیم جی یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کی دکان سے کل گوشت خریدا تھا ایک کلو وہ گوشت آن لائن میں نے خریدا تھا آپ کی دکان سے میرا نام ہے عبد الرحمان جی آن لائن کل میں نے ہی خریدا تھا کل شام کو ساڑھے چار بجے میں نے آن لائن گوشت خریدا تھا آپ کی دکان سے جی ساڑھے چار بجے جی آپ ہی کی دکان سے میں نے خریدا ہے ساڑھے چار بجے سر گوشت میں کچھ شکایتیں ہیں کہ گوشت خراب نکل گیا جی گوشت خراب نکل چکا ہاں گوشت خریدا تھا گوشت باسی نکل گیا اور دوسرا یہ کہ میں نے گوشت منگایا تھا وہ گردن کا منگوایا تھا ہاں اور لیگ پیس منگوائے جی اور اس میں وہی ٹانگوں وغیرہ کا گوشت بھی دے دیا ہے اب واپس میں نہیں خریدنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ گوشت واپس میں نے دوسرا گوشت کہیں اور سے خرید لیا ہے اس لیے میں آپ کو آپ کو یہ گوشت واپس بھیج رہا ہوں اور آپ میرے پیسے پانچ سو روپے جو میں نے آپ کو کل کیے تھے آن لائن پانچ سو روپے پانچ سو روپے جی سر ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو واپس کر دیجیے مجھے آن لائن وہی ہاں میں گوشت اب آپ کے پاس نہیں خریدنا چاہ رہا ہوں کیوںکہ آپ کی گوشت میں کافی ملاوٹیں آتی ہیں اور کافی خراب آتا ہے جی ٹھیک ہے فری میں ٹھیک ہے